भारतमे विभिन्न प्रकारके भोजन बनैत छै आ विभिन्न प्रकारके जातिके लोकसभ रहैत छै तऽ विभिन्न प्रकारके भोजन बनैत छै जेना अपन मिथिलामे बरी अरिकञ्चन कचू आओर ढेर प्रकारके बथुआ खेसारी तोरीके सागसभ बनैत छै मसालामे उपयोग जे करैत छै धनिआँ मिरचाइ नमक हल्दी जीरा मेथी जमैन तेजपत्ता मीट मसाला इत्यादि सभ प्रयोग कयल जाइत छै